جی یہ جو آپ نے ہمیں ہیٹر بھیجا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے بہت اچھا چلتا ہے کھانا بھی بہت اچھا بنتا ہے روٹی بھی اس پہ بن جاتی ہے سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں ایک خرابی ہے سر کیونکہ اس میں جو ہے نا اس میں اس کا الیمنٹ بہت جلدی جلدی جل جاتا ہے بس یہی ایک خرابی ورنہ سب اچھی ہے ساری اچھائی ہے سب کچھ اچھی چیزیں ہیں بس یہی ایک ہے کہ اس کا الیمنٹ بہت جلدی جلدی جل جاتا ہے اب کی جو بھیجیے گا الیمنٹ اچھا بھیجیے گا اس کا جی جی بالکل